ہاں ہم نے کئی بار خود کار ترجمہ یا گوگل میپ کا بھی استعمال کی ہوں اور اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے ہم نے بہت جگہ ایسے ہم گئے ہیں جہاں اپنا خود کار ترجمہ لگایا ہے اور یہ کہیں بھی گئے ہیں خود اپنا مائنڈ لگا کے کوئی بھی چیز اگر کیے ہیں تو کچھ حد تک صحیح ہوتا ہے اور کچھ غلت بھی ہو جاتا ہے یوں کیوںکہ ہم وہ خود اپنے ترجمہ لگاتے ہیں اپنا دماغ لگا کے کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بہت سے ایسے چیز ہے جو غلت بھی ہو جاتی ہے اگر کہیں گئے کوئی راستہ خود میں سوچی کہ یہ ایسے ہوگا تو وہ اکثر کہیں صحیح ہوتا ہے تو کئی راستہ غلط بھی نکل جاتا ہے اگر کسی چیز کا ہم اگر اپنے من سے کسی چیز کا کوئی نام بول دیں تو وہ کوئی کوئی سامان تو سچ بھی ہوتا ہے اور کوئی غلط بھی ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے گوگل کا استعمال کیا اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا کیوںکہ ہمیں گوگل سے جس بھی چیز کو ہم نے سرچ کیا جو بھی چیز ہم ان سے پوچھے وہ سب صحیح ہوا کیوںکہ اگر کسی راستے کہیں جانا بھی ہو تو اس سے بھی اگر گوگل پہ دے دیے گوگل میپ پہ تو وہ ہمیسہ سچ ہی بتاتی ہے اور پھر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو کوئی بھی سامان کے بارے میں جاننا ہو کوئی بک ہو فین ہو کاپی ہو کچھ بھی ہو تو ہم اسے گوگل میپ سے ہی استعمال کرتے ہیں اس سے ہی پوچھتے ہیں اور وہ ہمیشہ سچ اور وہ بتاتی بھی بتا بھی دیتی ہے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اگر کسی چیز کے بارے میں جاننی ہو کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ پڑھنے لکھنے والے سامان ہوں یا کپڑے لتے ہوں یا کچھ بھی ہو چاہے کہیں گھومنے جانا ہو چاہے کہیں بھی جانا ہو تو ہم گوگل میپ کا ہی سہارا لیتے ہیں اور اور ہم جس بھی چیز سے جس بھی چیز کو سرچ کرتے ہیں وہ ہمیشہ بتا ہی دیتی ہے بائی سنجوگ کبھی ایسا ہوتا ہے جو سو میں ایک کبھی غلط ہو جاتی ہے وہ بھی بائی سنجوگ کبھی کچھ ارر آ گیا کچھ بھی ہوا تو اس میں غلط ہو جاتی ہے لیکن جہاں تک ہے گوگل زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے درست ہم اسے مانتے ہیں کیوںکہ گوگل کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتی ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو کوئی بھی چیز اگر جاننی ہو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی سرچ کرنی ہو کسی بھی چیز کے بارے میں تو ہم گوگل میپ پہ سرچ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سچ ہی بتاتی ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہیں جانا ہو چاہیے گھومنا ہو کسی چیز کے بارے میں جاننا ہو کوئی جگہ ہو کچھ بھی ہو ہم اس پہ سرچ کرتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے اور ہمیں صحیح راستے پہ پہنچا دیتا ہے اس سے ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہمیں کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیوںکہ اگر گوگل پے ہے گوگل میپ ہے تو اس پہ ہم اس سے سہارے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور وہ ہمیسہ سچ بتاتی ہے اور اس اور اسے ہم گوگل میپ کا بہت استعمال کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت درست ہے اور ہم اسے درست ہمیں کوئی بھی کام ہو تو وہ ہمیں درست سے ہمیں وہ کام ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ درست لگتا ہے